ॿारनि जे इस्कूल ऐं कर्ज़ु ऐं रिटन जे बारे में उन्हनि जे बुक में नॉलेज ॾियण जी तमामु घणी ज़रूरत आहे छो त ॿारनि खे अगरि कर्ज़ जे बारे में ख़बर न हूंदी ऐं रिटन्स छा थींदा आहिनि हुनजे बारे में अगरि उन्हनि खे ख़बर न हूंदी त उहे ठीकु तरह सां लेन देन कोन करे सघंदा हुननि खे व्याजु इंट्रस्ट रिटन हिनजे बारे में कुझु बि ख़बर कोन पवंदी ऐं अॻियां हली करे उहे कंहिं बि फ्रॉड या चीटिंग जो शिकारु थी सघनि था जेकॾहिं उन्हनि खे कर्ज़ जे बारे में ख़बर न हूंदी अवेरनेस न ॾिनी वेंदी त उन्हनि खे को बि वॾे वॾे व्याजु ते पैसा ॾेई करे चीट करे सघंदो ऐं पैसे जी अहमियत इन्वेस्टमेंट करणु इन्वेस्ट में अगरि रिटन न सेखारींदासीं त हुननि खे पैसे जी अहमियत ऐं इन्वेस्टमेंट जा तरीक़ा बि ख़बर कोन पवंदा इनजे करे स्कूल में ॿारनि खे इहो सेखारणु तमामु ज़रूरी आहे त कर्ज़ जो मतलबु छा आहे कर्ज़ु हमेशह मर्ज़ु हूंदो आहे पर अॼु जी नंढी टही कर्ज़ खे पंहिंजो शानु समुझंदा आहिनि हरिका शइ कर्ज़ ते खणी पंहिंजा शौक़ु पूरा कंदा आहिनि इन्वेस्टमेंट करणु खपे बचति करणु खपे रिटन छा थींदो आहे इनजे बारे में उन्हनि खे केयरफुल करणु तमामु घणो ज़रूरी आहे